चोरी डकैती हो रहलै हन मारि काटि हो रहलै छीना छोरी हो रहलै हन बाहरे भीतर जा है चोर चुहार छिन लै है कपड़ा लत्ता बेल बार मोबाइल तोबाइल पैसा कौड़ी निकालि लै है इसब बातके लिए सुरक्षाके लिए बाहर भीतर सी सी कैमरा लगा दै है जाहिमे पकड़तै देखभाल करतै समस्तीपुर बहुत चोरी होइ है ओहि लए हेने पकड़लक की हेने मारलक की हेने पीटलक की हेने थानामे बन्द कऽ देलकै चोर चुहारके लिए बेसी चोरी करे